اگر میرے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو میں اس کے لیے زیادہ تر ہلکا کھانا بناتی ہوں جس کھانے میں زیادہ مسالے نہ ہوں کیوںکہ زیادہ مسالے والے کھانے صحت کے لیے بہت نقصان دایک ہوتے ہیں اور ہلکے کھانے صحت کے لیے بہت فائدے مند ہوتے ہیں اور ہلکا کھانا کھانے سے آنکھوں پر آنکھوں میں بھی صحت رہتی ہے ڈاکٹر بھی ہلکا کھانا کھانے کی صلاح دیتے ہیں زیادہ مسالے والے کھانا کھانے سے آنکھوں پر بھی فرق پڑتا ہے